दोदल मागीर नेवऱ्यो कोर्मलां मागीर बिस्किटी मागीर केक मागीर काड्यो बोड्यो खाजें रेवड्यो लाडू फेणुऱ्यो जेलोब्यो मागीर खाजूर मागीर बेसन लाडू रव्याचे लाडू मुगाचें लाडू मागीर गुलाब जामून मागीर पेडें मागीर कुंदा गोडशें शर्र सोजी तोवसळी मागीर नाशण्याचे सत्वो बाकरी घऱ्यांची मागीर

साकरबात शिरो मणगणे मागीर कण्ण मागीर शाबूदन्याचे खीर मागीर कण्गां मागीर खतखटे रावे रव्याचे लाडू रव्याचो केक मागीर नाशन्याचो केक मागीर